हेलौ अट' द्रायबार नोंथां दहाय आं नोंनि केबाव गाखोदोंमोनलै ओमफ्राय आंना ओरैबायदि जाबायना मबाइला थाबोबाय ना नों एसे फैफिन्नो हागोन नामा नै बेयाव बेंथलाव हो फैनानै होफैनो हागोन नामा एसे प्रब्लेम जाथारदोंलै मबाइल नङाबानो जाथारा